संगीत जो कार्यक्रम जीअं कि लास्ट वॾे तौर ते हिकु हंधि कॾहिं न थींदो आहे पर मां हिक सिंधियुनि जो कार्यक्रम अटेंड कयो आहे टिन ॾीहंनि जो ऐं हिक पंजनि ॾींहनि जो टिन ॾींहनि जो हिकु सिंधी सम्मेलन थींदो आहे इंटर्नेशनल सिंधी समेलन उहो मां हिक मलेशिया में कुआला लंपुर में अटेंड कयो आहे ऐं हिक एमरिका यू एस में अटेंड कयो उहो समुंड जे विच में वॾे क्रूज़ जे मथां अटेंड कयो आहे इहो टे ॾींहं जेको उहो असांजो सिंधी सम्मेलन थींदो आहे हुते सॼो गा ना गाना थींदा आहिनि असांजा कलाकारनि खे घुराईंदा आहिनि उहो म्यूज़िक फेस्टीवल हिक संगीत जो कार्यक्रम अटेंड कयो आहे साॻिए ई नमूने अमेरिका में बि ओढ़े ई नमूने संगीत जो प्रोग्राम थींदो आहे उहो हिकु प्रोग्राम जाम सुठो थींदो आहे असां सभु सिंधी सभा जा माण्हू उते गॾजंदा आहियूं हुन सभा जो नालो आहे इंटर्नेशनल संगीत सिंधी सम्मेलन ऐं ओढ़े नमूने हाणे पोएं साल गोआ में कयो हुअऊं इंटर्नेशनल सिंधी सम्मेलन गोआ जे अंदरु बि वियो हुउमि हिननि सभिनि जो जाम सुठो रहण जो खाइण पीअण जो इंतज़ामु कंदा आहिनि हिन सिंधी संगीत जे अंदर कलाकारनि खे सॼे दुनियां जे कलाकारनि खे घुराईंदा आहिनि ऐं संत साधू राम मलेशिया ऐं अमेरिका में बि घुराया हुअऊं